भारत में हमारे ग्वालियर में पी एम पोषण योजना के बारे में काफ़ी सारी योजनाएँ संचालित की जाती हैं जैसे आंगनवाड़ी में छोटे गरीब बच्चों को भर पेट भोजन और स्वस्थ भोजन प्रदान किया जाता है ऐसे ही सरकारी स्कूलों में भी पोषण माने खाद्यान्न का वितरण किया जाता है जो पूरी तरह से स्वस्थ और साफ सुथरा होता है ऐसे ही अन्य भी राशन की दुकाने खोली गई हैं जिनमें हमें गरीब परिवारों को अन्न का गेहूँ चावल आदि का वितरण किया जाता है और आंगनवाड़ियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए कई तरह की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं